समस्तीपुरमे जे अहाँके हमे बाजै छी ओ पहिले खबर जे आबैत रहथिन ने तऽ ओ पहिले रेडियोके माध्यमसँ आबैत रहथिन आब केना केना जेना जेना ई अहाँ देखबै देशमे तरक्की होलय बहुत ही प्रकारके उपकरण आबय लगलै तऽ आब जे मीडियाके जे बात होइ हइ जे गाँव मोहल्लाके बात होइ हइ दोसर जगहके दोसर जगह जे बात होइ हइ ओसभ न्यूज माध्यमके जरिये हमरा आरके गाँव तक पहुँच जाइ छै समझलियै अहाँसभ पहिले की होइत रहय कि रेडियोके माध्यमसँ अहाँ हमरा अर सुनैत रहियै फेर धीरे धीरे जेना ई किछु साल बढ़लै तब अहाँ बतबै छी कि पेपरके प्रचलन अयलै फेर पेपरके द्वारा न्यूज आबैत रहय तऽ हमरा आर पढ़ैत रहियै अहाँसभ पढ़ैत रहियै देखैत रहियै तऽ फेर धीरे धीरे की भेलै मोबाइल आ गेल मोबाइलके माध्यमसँ न्यूज देखी हमरा आरके एक एकटा बहुत ही अच्छा न्यूज पत्रकारिता छथिन जे नाम छै हुनकर अथि हरिवंश झा ओ जे करै छथिन पत्रकारिता जे एकदम पूरा एकदम सत्यवादी मतलब जे होइ छै ने अहाँकेँ हम बतबै छी ओ करै छै आब की होइ छै जे आब जे न्यूज आर जे होइ छै तऽ एगो हिन्दुस्तान हो गेलै टाइम्स ऑफ हिन्दुस्तान इसभ तऽ बहुत पुराना अहाँके न्यूजपेपर भए गेल अभी जे हमरा आरके गाँव मोहल्लामे चलल हइ से एगो प्रभात खबर नामसँ चलै छै ओहोमे न्यूज अहाँ देखबै तऽ बहुत ही अच्छा अच्छा मतलब बात रहै छै सही सही बात रहै छै आइ केना कहाँ की होलय ओसभ बात अहाँ पेपरमे पढ़यके मिलत आ एगो हिन्दुस्तान हइ ओहोमे बहुत अच्छा अच्छा अथि मिलै छै लेकिन एगो अभी मीडियावलाके एक बात पे अहाँ देखियौ तऽ ध्यान रखयके चाहियै कि हुनका एकदम अभी टाइम मतलब जे सही बात एकदम निडर निपक्ष आवाज उठबयके चाहियै अहाँ मानियौ तऽ एगो मीडियेवला छै जे एगो निपक्ष पत्रकारिता करतै तब ने अहाँ सही ककरो बारेमे सहीसँ अहाँ जानि पयबै कि हँ यहाँ सही घटना भेल हन ओहो लेल एगो मीडियेके अन्दर एतेक पावर छै जे एगो सरकारके गिरा सकलै हन अछि जे जनता अपना बात कहीँ आओर नहि रखै छथिन ओ मीडियाके माध्यमसँ देशो विदेशो हर जगह पहुँचाबै छथिन लेकिन मीडियाके बेसी ध्यान अहाँ जे पुछबै तऽ मीडियाके अभी बेसी ध्यान देनाइ से कहाँ उचित मतलब जे प्राथमिकता मतलब होइ हइ ने ओ मतलब देखयके चाही जे केना मतलब उहाँ होइ छै समझलियै अहाँ आ ओकरा एकदम सही सही समाचार बतबयके चाहियै निपेक्ष मतलब घूस नहि लेना चाहियै जो जहाँ जो जइसे पुलिस थानामे जइसे अहाँ देखबै तऽ पुलिस थानामे हर जगह घूसखोरी करप्शन इसभ अहाँ देखयके मिलत अहाँकेँ हर जगह तऽ ओ जगह मीडियाके प्रकाश जादा डालयके चाहियै कि कहाँ करप्शन हो रहल हइ जादा कहाँ घूस लेल जा रहल हइ जादा अहाँसभ देखबै तऽ अभी देखियौ कि कोइ कोइ इसकुलमे ठीकसँ पढ़ाइ नहि चलै छै के वहाँ देखतै सरकार तक ई बात के पहुँचयतै अहीँ बताउ मीडिये ने पहुँचयतै इएह लेल हमरा नजरियासँ कि मीडियाके हइ ने से हम बतबै छी अहाँकेँ इसभ बातपर बहुत ही अमल करयके चाहियै बहुत ही जादा लेकिन आबयवला समयमे एगो मीडिये जे होत ने से बहुत ही